मां पहिरीं पंज मिंट ध्यानु कंदी हुअसि ध्यानु कंदे कंदे मूंखे घणे ई ॻाल्हियुनि जी चुनौतियूं मिलंदियूं हुयूं केरु मूंखे छा चवंदो केरु छा चवंदो हो ऐं मन में शांती कोन ईंदी हुई पोइ मां धीरे धीरे गुरू वटि वियासीं उते वञी करे ध्यान करणु सिखियसि पोइ धीरे धीरे मूंखे धीरे धीरे करे पहिरीं त मूंखे इलाही कहिड़ियूं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं म मन में ईंदियूं हू करे कोन सघंदी हुअसि धीरे धीरे पोइ वरी मूंखे ध्यानु कंदे कंदे कंदे पोइ मां अॻियां वधंदे वधंदे ईअं अधु मुनो कलाक मां ध्यानु कंदी हुअसि ध्यान करण सां माण्हूअ खे मन खे क़ाबूअ में क़ाबू ईंदो क़ाबूअ में थींदो ऐं मन में ॾाढी शांती मिलंदी हुई मूंखे ऐं ॾाढो पहिरीं त मूंखे ॾाढियूं चुनौतियुनि जो सामनो करिणो पवंदो हो ग़लति ग़लति वीचारु ईंदा हुआ ग़लति ग़लति ॻाल्हियूं ईंदियूं हुयूं ऐं मन खे शांती कोन मिलंदी हुई पोइ धीरे धीरे करे मां ध्यान करणु वधायो तीअं धीरे धीरे करके मूंखे शांती मिलणु लॻी ऐं ध्यान करणु लॻसि